جی ہاں میں کھیوں کے اسکالرشپ سے واقف ہوں یہ اسکالرشپ ان طلبا کے لیے دی جاتی ہے جو تعلیم کے ساتھاتھ کھیلوں میں بھی عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں حکومت تعلیمی اداروں اور بعض نجی تنظیم باصلاحیت کلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اسکالرشپ فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم اور کھیل دونوں جاری کر رکھ سکیں کھیلوں کی اسکالرشپ کے بارے میں ہم نقات مقصد اس بنیادی مقصدیا ہوتا ہے کہ ان کھلاڑیوں کو مالی مدد فراہم کی جائے جو کسی مخصوص کھیل میں مہارت حاصل رکھتے ہیں تاکہ وہ بغیر مالی دباؤ کی اپنی ٹریننگ اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اہلیت اکثر اسکالرشپ ان طلبا کو دی جاتی ہے جنہوں نے ریاستی قومی یا بین الاقوامی سطح پر کسی کھیل میں حصہ لیا ہو فائدے فیس میں چھوٹ یا مکمل معافی ٹریننگ کے لیے خصوصی سہولیات وظیفہ یا مالی امداد کھیلوں کے سامان یا کوچنگ کی فراہمی اہم اسکالرشپس کھیل انڈیا اسکالر کھیلو انڈیا اسکالرشپ این ایس ایف مختلف یونیورسٹیز کے اسپورٹس کوٹا اسکالرشپ اگر مجھے اس بارے میں زیادہ جاننا ہو تو اگر میں اس اسکالرشپ سے واقف نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں درخواست دینے کے طریقہ کیا ہے کون کون سے کھیلوں سے شامل کیا جا سکتا ہے